पबनी होइ हइ दीपावली होइ हइ समस्तीपुर जिलामे

चौरचन पबनी होइ हइ जितिआ खरजितिआ जितिआ होइ हइ होली होइ हइ सम सम्मत जरै हइ होली होइ हइ रङ्ग आसिन मेला लागै हइ आओर दीपावली कातिक पबनी छठि पर्ब तिला सँकराइत होइ हइ पाबनि सब होइ हइ छठि परब खातिर पबनी दीपावली चौरचन पबनी जि अथी खरना होइ हइ पूजा होइ हइ सम्मत जरै हइ होली होइ हइ पुआ पकवान सब बनै हइ

आसिन मेला आओर लगै हइ